आताच्या ह्या जगांत थोडे लोक अंधश्रध्दा मानतात तर थोडे लोक माननात अशें म्हणटना कितें जर आमच्या आमी खंय भायर सरून वयता आनी आमच्या पांया फुड्यान जर काळें माजर गेलें जाल्यार ते वचपाचें आपल्या कामाक वचपाचें आसा तें केन्नाच जावपाना थिंनसा परतून गेल्यार बरें पूण त्या कामाक फुडें वसप ना अशें जाणटेले म्हणटाले तशेंच जर मुयेन जर साकर घरसान व्हेली भायर जाल्यार तें बरें अशें म्हणटालें खूब बरें कितें घडपाचें अशें बरें जाता तशेंच कावळो किंवां कसलेंय पक्षी आनी थंय वयता किंवां भायर जाल्यार आमचे तकलेचेर माथ्यावयल्यान गेले जाल्यार तें आपल्या जिवाक खूब बरें अशें म्हणटालें आनी तशेंच रातीन जर पेट्यान बोवाळ मारलो खूब आनी कुले मारले जाल्यार अशें म्हणटालें कितें कितें तरी वायट जावपाचें आसा हां शुवर अशें वायट जावपाचें म्हण तशें करता अशें म्हणटाले आमचें तशेंच जर गुरवार बायल आसता आनी जर तिका सपनान रातीन जिवाणें दिसलें म्हळ्यार अशें करून मळाचेर जिवाणें दिसलें जो साप दिसलो जाल्यार तें खूब चेडो जावपाचें अशें म्हणटाले आनी जर तशेंच उदकान दिसलें सेम तशेंच जिवाणें बी म्हण जाल्यार तें म्हणटालें चेडू जावपाचें आहा आनी अशें पळय अशें म्हणटाले की जर गुरवार बायलेन एक भायर पळयलें आनी जर तिका गिरण उरलें आनी भायर गिरणाक पळयलें जाल्यार तिका बरें न्हू आनी गिरणा दिसा जेवता थोडी गुरवार बायल तेन्ना सांगताले की जेवप ना बरें न्हू भुरग्याक बरें न्हू तें मागीर भुरगें अशें जाता करून अशें जाता तशें जाता म्हणटात तशेंच जर भुरगें आमचें बारीक भुरगें जर व्हडल्यांच्या दांग पानासावन गेलें जाल्यार तें भुरगें व्हड जायना अशें सांगतालीं आमची जाणटेलीं आनी घरांतल्यान जर आमच्या घरान अशें म्हणटाली घरांतल्यान सांजचो दिवो लायलो जाल्यार तांदूळ पयशें किंवां कितेंय कांदे बिंदे कोण मागु येता शेजारी तेंका दिवप ना बरें न्हू ते तशेंच सुर्य मावळटा आसतना घरान सान सान्न मारप ना अशें म्हणटालीं किद्याक लक्ष्मी घरांत आसा ती भायर वयता अशें म्हणटालीं जर घरांत चप्पल जर आमी भितर वयता आनी दारान जर चप्पल कोणूय येयलो अशें आमचो सोयरी येयलो की आमचेच कोणे चप्पल पसून परतें पडलां जाल्यार अशें म्हणटाले तें घरान शुवर झगडी जावपाची आहा वोगी रावाया म्हुण सांगतालें ते वोगी राव बोवाळ मार नाकात झगडी जावपाची आसा तशेंच बंद पडलें जाल्यार आमी घडयाळ घरांत लावपूच ना म्हणटालें तें बरें न्हू सारकें बरें न्हू म्हणटालें तशेंच जर आमी अशें म्हणटालें कितें शेनवारा किंवां रातीन नाकटां केस कट करप ना ते केलें उपरांत तुका बरें न्हू जिवाक तुगेल्या अशें म्हणटालें